हँ कि औ कि हालचाल छै बहुत दिनका बाद एमहर अएलऽ हँ अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ नहि नहि ई तऽ छेबे करै बिजनेसके ई छेबे करिए जे जा तक लोकके विश्वास नहि हेतै जे हमरा दुइ पइसा एहिठाम बेसी भेटत आओर ता तक शुरूमे तऽ नहिए चलत नहि तऽ पहिने तऽ अहाँ अहिना करिऔ जे सबसँ दुइ पइसा महग लेबै आओर पाइ समयपर दऽ देबै बुझि गेलिए हँ प्रयास ई करब कनी पूँजी राखू आओर पाइ पहिने दऽ देबै एकदम जहिना लेबै समान तहिना पाइ दऽ देबै तऽ ओहिमे दुइ पइसा अगर अहाँ कमो देबै ने तऽ एहिठाम तऽ बुझिते छिए लोकसबके रहल कि जे फटाफट एकदम शुभस्य शीघ्रम जल्दी पाइ दऽ दिऔ तऽ नगदमे कने ससतो भेटि जाएत ओहिमे फाइदो रहत बाँकी आओर कहू तऽ हमरासँ की हँ हँ हँ देखिऔ चावल जे छै हमरा लग तऽ देखिऔ हमरा लग कने ई जे छै ने गमकौआ चाउर सतरिआके हमरा किछु होइए फसिल बुझलिए बाँकी तऽ अन्नसब तऽ बुझिते छिए हम कोनो एहिसबपर बेसी जे छै धिआनो नहि देलौँ किछु सतरिआ चाउर भऽ जाइए तऽ किछु तऽ अपनो राखि लै छी आओर किछु जे छै से बेचिओ देलौँ तऽ सतरिआ चाउर अगर अहाँ लेबऽ चाही तऽ से हमरा लग एकाध कुन्टल भऽ जाएत नहि नहि ई बात तऽ छै जे अहाँ एकबेर लऽ जेबै तऽ अहाँके बुझा पड़त जे ओ सबसँ पहिने छै जे हमर जे चावल रहत से बड़ा एकदम अपनासँ धिआन राखिकऽ ओकरा कुटबै छिए आओर ओहिमे बहुत गोटे केलक कि जे पानिमे बहुत दिन ओकरा धानके बोरि देलक ओ चाउर भऽ गेल भारी भात भेल आओर उसनल सनक से नहि ई तऽ जहिना बनेबै ने तऽ पूरा मोहल्ला गमागम करतै बुझि गेलिए तऽ ई तऽ एकर छै हमरा चावलके विशेषता हँ तऽ ई बात छै तऽ एहिमेसँ देखिऔ कने हमर जे दर होइ छै से जे लागत जाहि हिसाबसँ हम ओहिमे करै छिए तऽ कने अहाँके बुझा तऽ पड़त लेकिन चूँकि समान बहुत बढ़िआँ रहत आओर एकोटा ओहिमे टूटल नहि भेटत जे भी कनिओटा रहै छै टुटलका ओकरा सबके निछोरिकऽ निकलबै दै छिए तऽ ताहि दुआरे जे छै ने ई अहाँके छत्तीस सओ टके क्विन्टल भेटत हँ हँ छत्तीस सओ टके भेटत आओर ठीक छै अहाँ देख लिऔ बजारमे आओर अहाँके कतहु बुझाबै एहिसँ सस्ता तऽ अहाँ ओहिठाम लिअ ओना एकबेर चाउर जरूर आधे किलो लऽ कऽ बनाकऽ देख लेबै ठीक छै ठीक छै फेर हेतै